फ़ोटोग्राफ़ी न कोई बि शौक़ु हुजे कोई बि पेशो हुजे अगरि हुन में लॻन और धैर्य सां सही तरीक़े सां असां कम वठूं त असांजो कम सुठो ई थींदो आहे त पंहिंजे कम खे बहितरीन ठाहिणो आहे सुठो ठाहिणो आहे त तव्हां खे हुन लाइ घणी महिनत करिणी पवंदी और पंहिंजे कम खे अॻिते वधाइणो पवंदो त पंहिंजे हिन मनोबल सां अॻिते वधो और सभिन खे वधायो